हेल' औ आङो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय रिफरथार एलबिन इसलारि बुंदों औ नोङो सेन ज'सेबनि थिसार ना औ आं नोंसोरनि चिरां द्रिसथिखआवहाय गथ'फोरखौहाय माबादि फोरोंनाय खनदिस'ना सोलिगासिनो दं बेखौ खौरां लाहरदों गथ'फोरा दा माबादि दङ माने सोलोंनायफ्राव बाहागो लादोंना लायाखै गेलेनाय मानायफ्राव फोरोंगिरिफ्रा सानफ्रोमबो इसखुलाव फैयोना मोजाङै फोरोङोना ओमफ्राय ने नोंसोरनि स्कुलजों लोगोसे खाथि खालायाव फरायसालिफोर थानाय बे नोंसिनि बि सिरां द्रिस्टिकआव हाय स्कुलफ्रा दा मोजाङै सोलिगासिनो दंना फरायनायफ्रा औ औ मासथारफ्राबो दा फुल दंजोबोना माने मासथार खालि फस गैयाना

औ गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोङोना माबादि एखथिब थानांगौ माबादि माबादि इनखारेस खालामनांगौ बेनि सेमिनारफोर होयोना अ' अ' थाइम बायदि होनो नांगोन गथ'फोरखौहाय जोथोन लानो नांगोन ओमफ्राय स्कुलनि लांगोनाफोरखौ साफा लाखि नांगोन

ओमफ्रायनै दा फरायसालिआ थिगैनो दंना औ नों अ नों सेन जसेब फरायसालिनि माबाना हेदना अ दे बिदिब्ला औ दे दे मालाबा नायहैनि आं दे दे बिदिबा